पहिले तऽ ई रहै जे लड़का सिर्फ क्रिकेट खेलाबैत रहै लड़का सिर्फ फुटबॉल खेलाबैत रहै आब ओसभ चीज नहि होइत छै आब लड़का लड़कीमे कोनो भेद नहि बुझा रहल यए आब लागैत छै जे लड़किए आगाँ बढ़ि रहल छै आ लड़के पीछाँ छै आब लड़कियो मतलब खेल कूदमे भाग लए सकैए लड़किओ खेलैत छै क्रिकेट लड़किओके टीम होइत छै क्रिकेटके आई पी एल होइत छै लड़किओके पहिले तऽ लड़केके होइत रहै टीम बनैत रहै फुटबॉलोके हॉकियोके एनीथिंग जेना बहुते किछु एहन खेल कूद होइत छै तऽ आब जे लड़का लैत रहै भाग आब लड़किओ लैत छै भाग आब लड़किओसभ खेलै कूदैए तऽ आब ईसभ चीज सुनिके नीक लागैत छै जे आब लड़कीके बराबरीके हक देल जाइत छै लड़की आब लड़कासँ मतलब आगाँ बढ़ि रहल छै पहिले लड़कीकेँ बड़ा पीछे मतलब लड़कीकेँ समझैत रहै मतलब घरके मतलब ई होइत छै घरेमे रहल जाइत छै आब ओसभ चीज नहि छै आब समाजोमे बुझैत छै नहि लड़की के मतलब बहुत ही मान सम्मान होइत छै समाजोमे पूरा दुनिआँमे आब मान भए रहल छै लड़की लड़कामे कोनो फर्क नहि छै